क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इतिहास में लड़ाइयों के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर गए हैं उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा मोहन दास करमचंद्र गांधी जनम हेतु अक्टूबर एक आठ छः नौ निधन तीन ज़ीरो जनवड़ी एक नौ चार आठ जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है भारत एवं भारतीय स्वतंत्रा आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे वे व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से उपचार के प्रति कार्य करने के समर्थ अंग्रीम नेता थे उनकी इस अवधारणा की नीव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी जिसने भारत सहित पूड़े विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रा के प्रति आंदोलन किए गए प्रेरित किया उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचन शब्द है गांधी को महात्मा के नाम से सब से पहले एक नौ एक पाँच में जीव राम कालिदास ने संबोधित किया था एक अन्य मध्य के अनुसार स्वामी नौ एक नौ एक पाँच में महात्मा की उपाधि दी थी तीसरा मध्य ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक दो अप्रिल एक नौ एक नौ को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कह कर संबोधित किया था उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू सम्बोंधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उन्हें साबरमती आश्रम के विषय से सुभाष चंद्र बोस ने छः जुलाई एक नौ चार चार को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपति कह कर सम्बोधित किए गए थे आज़ाद हिंदू फौजी के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ मांगी थी प्रतिवर्ष दो अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है सब से पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रहण करना आरंभ किया एक नौ एक पाँच में उनकी भारत वापसी हुई उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों श्रमिक्यों और नागरिकों श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया एक नौ दू एक में भारतीय राष्ट्रपति कोंग्रेस की भाग दौड़ संभाले के बाद उन्हें देश भर में से मुक्त दिलाने महिलाओं के अधिकारों का विस्तार धार्मिक एवं जातिय एकता का निर्माण है के लिए उपस्थित थे विरोध में उनके कार्यक्रम चलाए इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज्य की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था गांधी जी ने ब्रिटेश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए विशेष ध्यान की बात की पड़ा गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में असहिथ्य का और सत्य का पालन किया जो और सभी के इनका पालन करने के लिए वकालत भी की उन्हें साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताना पड़ा